हमारे मध्यप्रदेश में इस टाइप के बहुत सारे विषय हैं जैसे विज्ञान टेक्नोलॉजी इंजीनियर गणित अगर हम साइंस लेते हैं तो उसमें हम स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर नर्स आदि बनते हैं और मैथ्स लेते हैं तो मैथ से हम इंजीनियर बन जाते हैं और कंप्यूटर लेते हैं तो टेक्नोलॉजी इसमें कई प्रकार की मिल जाते हैं हम लोगों को तो यह बहुत सारे इसमें विषय हैं